हा मां ॿाहिरि पंहिंजे महाराष्ट्र राज्य अलावा मां मध्य प्रदेश वयुमि जिथे मुंहिंजा मामा रहंदा आहिनि भोपाल में हुते मुंहिंजे मामा जे पुट जी शादी हुई ऐं शादीअ काज सां असां मां सॼे सह परिवार वियो हुयुमि हुते शादीअ लाइ ऐं जीअं ई असां वियासीं हुते स्टेशन ते ई अची असांजो अ स्वागत थियो हुनखां पो शादीअ हिकु काज में असां सभु उते ई अ उते समय निकिरंदो शादी जीअं थी वयी हुनखां पोइ असां सॼो शहर घुमियासीं ऐं उतां जो वातावरण साफ़ु सफाई माण्हूं खाइण पीअण खाधो रहन सहन सभु ॾिठो जो थोरो थोरो असांजे इनखां अलॻि पियो लॻे ऐं जाम सुठो बि पियो लॻे शांती साफ़ु सफाई इन हिसाब सां असां वियासीं घुम अ शादीअ काज सां लेकिन सिर्फ़ु हिकु हिकु ई काज न हो काज खां पोइ बि असां सभु परिवार ऐं मामा जो बि परिवार असां पोइ ॿिए किथे अ ॿिए शहर हलियासीं असां वियासीं पूने असां पूने बि जितां असांजा ॿिया माइट रहंदा आहिनि असांजी बुआ रहंदी आहे असां सभु हुते विया हुननि सां मिलणु छोकी जाम टाइम खां असां हुननि सां न मिलिया हुआसीं त इहे मुंहिंजी मुंहिंजे राज्य जे बाहर जी आहे यात